हैल्लो हांजी हांजी माराज अस पुज्जे माराज ताईं इत पड़गंडिया हांजी हांजी हां रियासी में लगी जाने कोई डेढ़ दो घैंटा नेईं माराज गड्डी में स्हेई स्हेई गड्डी चलाना माराज कैसी गल्ल करदे माराज मैं बीह् साल का ड्रैवरी करदे होइये माराज गड्डी चलांदा अऊं इन्नी स्हेई गड्डी चलांदा लोक माराज जाना ही नुआढ़िये गड्डियै उप्पर ऐ हांजी हांजी हांजी हांजी केह् समान ऐ थोआढ़ा हांजी अच्छा अच्छा कराया कराया लग्गना कराया लग्गना उ'दा फ्ही ते दिक्खी लैओ हां कराया लग्गी जाना उ'दा सौ नब्बै पचानुवैं रपे बोरी पचानुवैं रपे बोरी कटरे लेनी कटरे सत्तर हारे देई ओड़ेओ हां हां मैं आहो आहो कोई डेढ़ डेढ़ घैंटे बाद हांजी हां हां वा आपूं फ्ही में गड्डी चला दा में थोह्ड़ी तोआरनी ऐ फ्ही ओह् बंदें तोआरने पौनी ऐ हांजी हांजी देग निं फ्ही हां ते कोई चक्कर नि गड्डी आऊं आस्ता चलांदा माराज गड्डिये कोई कम्प्लेन नि ऐ में गड्डी पता तुसेंई बड़ा सांभियै गड्डी खड्डे दिक्खियै चलांदा अऊं माराज मेरिये गड्डिये उप्पर कोई थुआढ़े नेह् जाकत जुक्त नि होंदे हैन मेरे गड्डिये उप्पर स्याने बंदे सत्तर सत्तर सालें दे बी होंदे जनानियां बी होंदियां में हर कोई दिक्खना होंदा हुन थुआढ़े आस्तै गड्डी तेज थोह्ड़ी चलानी ऐ चलो ठीक ऐ तुस भेजी ओड़ेओ फ्ही तां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कराया देऊड़ना नि उ'नै ठीक ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ माराज